चूक ही सगळ्यां कडेन जाता पूण परत ती चूक करप ना हें मनांत दवरप आसता चूक म्हणल्यार अशें जेन्ना तूं कोणाक बऱ्या भशेन हें तुमच्या रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कोणाक बळ कोणाच्या कडेन अशें रागान उलोवप नासता किंवा फटींग सांगप नासता कामाच्या कडेन जी मेडिसिन दुसऱ्याक दिवपाक आशिल्ली ती हांवें चुकून कोणाक दुसऱ्याक दिलीं आनी हांवें सिस्टरीक सांगले की अशें अशें जालें म्हूण आनी मागीर सिस्टरीन म्हाका खूब अशें तापयलें मागीर हांवें म्हणलें की नेक्सट टायम हांव तशें करपा ना म्हणलें आनी अशें हांवें ती सांबाळ्ळी आनी त्या पेशंटाचें खूब कॅर घेतलें त्या दिसा सावन हांवें